लँडलायन सर्वीस सेंटर उलयता हांव गौरिश उलयतां उपासनगरच्यान फाटल्या दिसांनी आमच्या हांगा वादळ आयलेलें आनी त्या खातीर आमचे वातावरणांत खूब अशें डॅमेज जालां तुमचो जो टॅलिफोन वायरीचो खांबो आसा तो तातूंत पडला आनी त्या खातीर सगळ्यांचे लॅंडलायन फोनाचें कनेक्शन गेलां सगळ्यो वायऱ्यो ट्युट तुटून रस्त्यार पडल्या थोड्यो तातूंत लायव्ह वायर आसात अशें दिसता त्यो कोणाकूय त्रासांत घालपाक शकतात तर तुमी बेगीनच्या बेगीन येवन तो वायरीचो खांबो उबो उबारा आणी त्या वायर सारके करीत करात आणी आमचें कनेक्शन सुद्दां परत दियात मात्शें जाता तितले बेगीनूच करा